اونٹ کے منہ میں زیرا الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے ناچ نہ جانے آنگن تیڑھا یہ سارے محاورے اردو زبان کے ہیں جو روزمرہ کی گفتگو میں استعمال ہوتے ہیں